मनशान केल्ल्या सगळ्या व्हडल्या संशोधना भितर आमचो ए आय येता ए आय म्हणजें आर्टिफिशल इंटेलिजंस म्हणजें आमी कंप्युटराक स्वताची बुद्धी दितात खूब वर्सां पसून कंप्युटर जें काम सांगिल्लें आसलें तेंच करतालो परंतू आजचो कंप्युटर स्वता विचार करतलो आनी आपल्या मालकाक कितें जाय आसतलें ताचो आदीं विचार करून दवरतलो अशे खूब प्लॅटफॉर्म्स आसात जंय अशे ए आय वापरतात जशें की सद्याक इन न्युज आशिल्लें चॅट जी पी टी वा असो एक ए आय मॉडेल आसा जाका तूं कितेंय विचार तो स्वता विचार करून उत्तर दितलो परंतू ही टॅक्नोलोजी जितली बरी आसा तितली ताजे दुशपरिणाम सुद्दां आसात जशें की खुबशे बरोवप्यां ची नोकरी वचूंक शकता कारण ते जें काम एक कंप्युटर करूंक शकता